हा दादा जय झूले हा मूंखे नौकिरी खपंदी हुई हिक सुठी एम बी ए में मां पास कयल आहे रिलायंस में बि मूंखे ॿ साल जो एक्सपीरियंस आहे ऐं प्लस पगार पगाार रिलायंस में त मूंखे पंजवीह हज़ार पहिरीं मिलंदी हुई त हाण तव्हां मूंखे केतिरी पगार ॾींदा छो मूंखे ॿी साल जो बि एक्सपीरियंस आहे छो की मूंखे मुंहिंजी फ़ेमिली वॾी थी वयी आहे अॻियां वधण लाइ मूंखे पैसनि जी वधीक ज़रूरत आहे हा त सुठे नमूने नौकिरी अन खपे मां पंहिंजो रिज्यूम विज्यूम सॼो तव्हांखे कंप्यूटर में मेल करे मोकिले थो छॾियांव सॼी डिटेल विझ विझी करे मोकिले थो छॾियांव तव्हां ख़ाली ॿुधायो मूंखे केतिरी पगार ॾींदा ऐं मन फ़र्स्ट ड्यूटी खपे मॉर्निंग वारी ड्यूटी खपे जंहिंमें घर शांती सां अचां ऐं ऑफ़िस में शांती सां कमु करे सघां मां रिलायंस में कयल आहे इहो ई मन पेट्रोल पेट्रोल ऐं हिनमें अच्छा मुंहिजो घर त आदिपुर में आहे आदिपुर में बि रिलायंस कंपनी हुजे त हलंदी ॻाल्हि अंजार में हुजे तॾहिं बि हलंदी बाक़ी हिनखां परियां मां गांधीधाम में हुजे उहा बि हलंदी बाक़ी हिनखां परियां मां हा हा गांधीधाम छो न हलंदी

हा फ़र्स्ट जी शिफ़्ट खपे जीअं भई ॿिया बि कम थी सघनि जल्दी में मुंहिंजे घर जा बि हा हा मूंखे ॿी ॿी साले जो आहे फ़ुल एक्सपीरियंस आहे उनजे बारे में उहो एक्सपीरियंस इहो सभु ऐं लिखी करे रिज्यूमे मोकिलींदो ऐं एम बी ए पास थियल आहे मु मां मन पैसनि जे करे थो चेंज करण चाहियां

पंजवीह हज़ार ॾींदा हुआ हुते हुतां पाण ॿी साले ॿी साले जो छॾियूं त कुझु पर्सेंटेज त वधीक हुजणु खपे भई जीअं वीह पर्सेंटेज मथे खपे वीह बसि

हा मूं वटि सभु कुझु आहे तव्हांजो

हा सॼो हुनमें रिज्यूम में डिटेल विटेल विझी थो छॾियांव छा खपे छा न खपे मन उहो वरी ऑप्शन सभु विझी तो लिखी थो मोकलियांव ताकि तव्हां ऑप्शन पढ़ो तव्हांखे ॾिसण में अचे भई ही सही माण्हू थो लॻे ऐं थोरो ईमानदार बि लॻे थो रिक्वायर्मेंट सॼी लिखी थो मोकलियाव ताकि तव्हांखे दिक़तु न अचे अॻियां हा तव्हां ईअं मैसेज मोकिलजो यस जो त मां हुते पहुंची वेंदसि जेॾी महिल तव्हां चवंदा हा हा जय झूले जय झूले पन्नी केॾा वई